تلنگانہ کی پہ بات پوچھو تو تلنگانہ بہت صاف ستھرا شہر ہے اور یہاں ہر کوئی انسان اپنے اپنے ذمے داری سمجھ کے شہر کو صاف رکھتے اور بلدیو والے بھی بہت اچّھا اپنا اپنا کام نبھاتے اچھا سڑکوں کو صاف رکھتے شہر صاف ہے یہاں پہ پکنک کے اسپاٹ اچّھے ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا فرض سمجھ کے حیدرآباد کو صاف رکھتے اور پینے کا پانی بہت صاف رہتا اور واٹر ورکرس سے ان سے سب سے اچّھا ہے کہ سب اچّھا رکھتے سب کی اچّھا ہے سب